पहिरियां खां मींस के वॾा जेके हूंदा हुआ उहे झूलेलाल ठहंदा हुआ कृष्ण भॻवानु ठहंदा हुआ शंकर भॻवानु ठहंदा हुआ ऐं उनजे हिसाब सां उहे जेके बि उन्हनि जा प्रोग्राम हूंदा हुआ उहे कंदा हुआ पर ऐं खेल कूद मे बि हूंदा हुआ पहिरें पहिरें खां वारा पर हाणेकि जेको हाणेकि जेको ज़मानो आहे हाणे जा ॿार उन्हनि खे फेसबुक ते या यूट्यूब ते रखे करे मींस के उन्हनि खे एंजॉए था कनि पिया जेके बि रीती रीवाज़ आहिनि असां सिंधियुनि जा उहे अॼु ॾींहं ताईं जेके बुजुर्ग आहिनि उहे बि इंजॉए कनि था जेके हाणे जा आधुनिक जा मींस के हाणे जा जेके ॿार आहिनि उहे बि उनखे इंजॉए कनि था पर उहो नई स्टाइल मे था कनि उहे मींस के की सेल्फी कढनि था यूट्यूब ते रखन था इहो फरक़ आहे ऐं वेषभूशा बि सभु ॾिसण वञो त हीअ जेकी बुजुर्गनि जी वेषभुशा हुई उनखे थोरो चेंग करे उहे मींस के उहेई स्टाइल ॼण हाणे जा ॿार बि उहेई वेठा वेठा पएन जय झूलेलाल